खाधो ठाहिण लाइ मां प्रेशर कुकर जो इस्तेमालु कंदी आहियां प्रेशर कुकर में खाधो जल्दी ठही वेंदो आहे ऐं खुले बर्तननि में रधण वारी रोटी सवादु अलॻि ई हूंदो आहे ऐं इन में समय वधीक लॻंदो आहे अॻे असां सिपरीअ में रो भाॼी चाढ़ींदा हुआसीं त सुठी थींदी हुई वॾनि खे वणंदी बि हुई हाणे असां कुकर जो ज्यादा इस्तेमालु था कयूं छोकी असां इन लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं छोकी असांखे कुकर में भाॼी जल्दी ठही वेंदी आहे इन जे अलावा असांखे किथे वञिणो हूंदो आहे त भाॼी जल्दी कुकर में ठही वेंदी आहे इहो ई चई अंत में मां इहो ई चवंदमि कि हे हिन ॻाल्हि जे मथां निर्भर आहे कि तव्हां कहिड़े प्रकार जो खाधो था ठाहियो तव्हां खे जल्दी ऐं सरस सां रोटी करिणी आहे त असां खे प्रेशर कुकर जो इस्तेमालु करण ज्यादा सही लॻंदो असां सवाद ऐं ख़ुशबूअ में विश्वासु रखंदा आहियूं ऐं खुले बरतनि में रोटी ठाहिणु ज्यादा सुठो लॻंदो